हँ सर अहाँके सभके गाड़ी गाममे नहि आबैए गाममे चोरी सब भए रहल छै समयपर गाड़ी अहाँके आबि नहि रहल यऽ कहाँ दुपहरमे तऽ बकरी चोरी भए गेलै कोनो तरहके कारवाइ भैए नहि रहल छै बाइक चोरी भए जाइ छै एक्सिडेन्ट भए जाइ छै ईसबपर धिआन देबै ने चौकीदार सब आओर बढ़ाबिऔ होमगार्ड सभके आओर बढ़ाबिऔ तऽ गाममे तऽ बराबर चोरी भए रहल छै कभी गाइ चोरी भए जाइ छै कभी बकरी चोरी भए जाइ छै कभी कहाँ गस्ती करै छै अगर गस्ती करतिए तऽ चोरी हेतिए चोरी नहि ने हेतिए कमसे कम ओकरासभकेँ सुबहके टाइममे दुपहरके टाइममे शामके टाइममे गस्तीमे घुमना चाही कहाँ कि भए रहल छै ओसब देखरेख करना चाही कोइ तरहके कारवाइ नहि भए रहल छै तब ने चोरी बढ़ि रहल छै हमसभ तऽ कैए रहल छिए जे तऽ एनाके भए रहल छै तब ने पुलिस प्रशासनके कहि रहल छिए जे आखिर ई तरहके किएक काण्ड होइ छै चौकीदारके बढ़ाबैलए हमसभ तऽ जागरूकता भैए रहल छी जागरूकता रहलाके बाद भी चोरी भए रहल छै ईसबपर तऽ पुलिसके धिआन देनाइ छै ने जे आखिर चौकीदार रहिते हुए आओर होमगार्डके जे रहिते हुए गाममे चोरी भए रहल छै तऽ ओकर ने गलती भेलै तऽ अहाँसभ देखरेख करबै ने धिआन तऽ दिअऽ पड़त ई काल्हिके घटना छी एहिसे पाँच दिन पहिलो भेल यऽ चोरी काल्हि भेल यऽ चोरी लगातार चोरी भए रहल छै जेँ गस्ती नहि भए रहल छै गाममे तब ने चोरी भए रहल छै ठीक छै राखै छी तऽ ठिके छै